मेरे हिसाब से अगर मुझे मौका मिला तो हम सऊदी अरब का यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ही ऐसा जगह है जो घूमने लायक सही है और वहाँ हम लोगों तो हमलोग मुस्लिम कास्ट से आते हैं तो वहाँ सऊदी अरब में जो मक्का मदीना हम लोगों का है वो तो बहुत हीं जे है से यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए वहाँ बहुत हीं जे है से अच्छा जे है से है उसके बाद वहाँ के वहाँ का जो सिस्टम हैं वो एक अजीबो टाइप का है जो यहाँ से बहुत ही अलग हैं इसलिए अगर मौका मिले तो हम सऊदी अरब या दुबई जा सकते हैं और वहाँ कोई जो है से बहुत ही ऐसा बात है वहाँ जो वहाँ पाया जाता है विदेश इसीलिए अगर मौका मिला तो वहीं हमलोग जाएंगे जाना पसंद करते हैं तो इसलिए अभी कोई जे है से बहुत ही आदमी वहाँ जाता है यात्रा करता है यात्रा वहाँ का वहाँ बहुत ही अजीबो गरीब दृश्य है जो देखने को मिलता है इसलिए जाना हम वहाँ पसंद करते हैं वहाँ का जो समुद्र है बीज है वहाँ का उस पर सैर करने में मजा आता हैं और यही सब विशेषता है वहीं हम जाना पसंद करते हैं

मक्का मदीना जो आदमी जाते हैं तो वहाँ तो जो नसीब वाले होते हैं वही आदमी जाते हैं सब आदमी तो वहाँ चाह कर के भी नहीं जा सकता है इसलिए मौका मिला तो मक्का मदीना का हीं जे है से सैर किया जाएगा यही है

जाना हम पसंद करते हैं इसलिए एक बार जरूर जाएंगे वहाँ विदेश मक्का मदीना बहुत ही वहाँ का हम लोगों का जो है धार्मिक स्थल है यहाँ से भी आदमी जाते हैं बहुत आदमी जाते हैं लेकिन सब नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहाँ जाने में पैसा भी खर्च होता है मौका जिनको मिलता है अपना वहाँ जाते हैं जिनके पास पैसा है पैसा नहीं हो तो आदमी कहाँ से जा पाएंगे लेकिन अगर मौका हमलोग को मिला तो हमलोग जाएंगे वहाँ घूमेंगे बहुत हीं ऐसा धार्मिक स्थल है वहाँ हम लोगों का जो वहाँ है इसलिए मौका अगर मिला तो वहाँ एक बार जरूर अवश्य जाएंगे घूमने के लिए और वहाँ जाने के बाद बहुत सुकून मिलता है अपने देश से तो अलग ही है वो अरब कंट्री इसलिए वहाँ का सारा सिस्टम ही अलग है

मौका मिलेगा तो हमलोग जाएंगे जाना चाहेंगे पसंद करेंगे जाना यही सब बात है विदेश का तो पसंद करते हैं जाना